नमस्ते यह कह रहे थे कि आपके यहाँ किस किस चीज़ का पौधा मिल जाएगा नहीं गुलाब है और यह वह चमेली का चाहिए सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा तो नहीं गर्मी का महीना है लगाएँगे तो सूख जाए वह ऐसे आपके पास में वह नहीं सूखा है ना अच्छा ठीक है अच्छा एक वह पौधे का दाम कितना है एक पौधे का दाम कितना है गुलाब का

तीस रुपये मार्केट में है हर जगह पर मिल रहा है पंद्रह में आप आधा दाम बढ़ा कर बोल रहे हैं मतलब क्या उसके साथ आप उसके साथ देंगे क्या नहीं तो हमें एक गुलाब चाहिए हाँ और यह गुड़हल का अगर हो तो गुड़हल दे दीजिए उसका उसका क्या दाम है गुड़हल का हाँ गेंदे का अगर हो तो पौधा उसका दे दीजिए हाँ हम आएँगे देख लेंगे तब ले जाएँगे ठीक है ठीक है चलिए हम देख लेते हैं हाँ हाँ नहीं हम हाँ देख ले रहें है देख के ले लेते हैं आप सही से दाम बता दीजिए

बहुत अच्छा और कौन कौेन सा पौधा है आपके पास

चलिए पहला क्या ही ले लेते हैं देख और क्या क्या है दस दस पीस चाहिए गेंदे के दस पीस चाहिए हमको तो छोटा वाला गेंदा है कि बड़ा वाला गेंदा है अच्छा बड़ा वाला गेंदा रखे हैं ठीक है ठीक है ठीक है और गुलाब कौन कौन से पौधे हैं और येलो वाला रेड वाला भी फूल है ठीक ठीक ठीक ठीक है तो अभी ले लेते हैं सही से रेट लगा दीजिए ले लेते हैं